اتر پردیش میں پیروی کی جانے والی مختلف مذاہب صحت یا تندرستی کے مسئلے کو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اسے بہتر سے بہتر طریقے سے حل کیا جائے جہاں کہیں بھی جس طریقے کے مسئلے ہوں لوگ مل جل کر کے اسے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں